हाँ बच्चों का तो खाता ज़रूर खोलना चाहिए और ये सरकार भी चला रही है कि खाता होना ही चाहिए हर बच्चे का अगर पैसा नहीं होगा तो बच्चे लोगों को भविष्य कैसे बनेगा इस लिए उनका खाता खुलवा कर खाते में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है रखना चाहिए